हैलो जी मैम ये मेडिकल स्टोर पर फोन लगा है जी मैम मुझे शुगर के बारे में कुछ जानना था शुगर की दवाइयाँ चाहिये थी शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है मेरे दादाजी का तो उनके लिये थोड़ा दवाइयाँ चाहिये हाँ मैम थोड़ा बी पी वगैरह थोड़ा बहुत कम है चालीस हो गया था और एक बार तो बी पी बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था आप सजेस्ट कर दीजिये न दवाइयाँ कौन सी कौन सी ठीक होंगी या फिर हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा

जी मैम जी मैम

हाँ मैम थोड़ा कराये तो थे पर कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम तो उसकी इंजेक्सन वगैरह ही टाइम टू टाइम तो दे रहे हैं पर अभी कुछ उनको ऐसा फायदे वाली चीज नहीं लगी रीलीफ तो मिला नहीं कुछ

जी मैम तो थोड़ा दवाईयाँ कितने तक कि आ जायेगी या फिर कौन सी कौन सी दवाइयाँ हो जायेगी जो भी थोड़ा नाम वाम बता दीजिये तो आसानी हो जायेगी मैम उसकी इंजेक्सन कितने की आ जायेगी टोटल जी मैम तो मैम ये कितने की गुम गई तो मैं चारों या फिर दिन में एक बार एक ही मैम जो इनजैक्सन आती हैं ना वो कब कब देनी होगी जैसे सुबह शाम या फिर दिन में सिर्फ एक बार या एक दिन में सिर्फ एक देना होगा या फिर एक का ही जी मैम कोई मतलब ऐसा केस तो नहीं कर रहा है ना जैसे कि गेस कर कर के इन्जेक्शन दे रहे हैं या दवाईयाँ दे रहे हैं खाना जी और मैम जो खाना पीना का कोई परहेज नहीं ये झूठ तो नहीं है हाँ हाँ बस बन गी जी जी और मैम कोई आजू बाजू की छुट्टी या फिर कुछ अलग से जी जी मैम और मतलब चेक वेक तो नहीं कराना पड़ेगा मैम मुझे जा कर जी मैम थैंक यू मैम थैंक यू